मैम आपने सीमैटं मैम तुसें सीमैंट आस्तै अपलाई कीता हा केह् हां साढ़े कोल बड़ा सीमैंट ऐ साढ़े कोल अम्बुजा सीमैंट होर बी बीएमसी ते बगैरा बगैरा तुसें केह्ड़ी कीस्म दा चाहिदा सुनाओ तुस दिक्खो मैम जेह्ड़ा सीमैटं ऐ अम्बुजा दा ओह्दे बिच तुसें ई ओह्दे इक इक साल दी तुसें ई इक दो साल दी तुसें ई कन्नै गरैंटी बी थ्होनी कन्नै ओह्दा जेह्ड़ा श शैल कन्नै ओह् अग्गें च च चलना लगी पेआ अगर कोई मकान बी पाह्ग ते शैल हंडने आह्ली चीज ऐ ओह् एह् निं ऐ कि दिन तुसें लाई ते दूए दिन ओह् मकान खराब होई गेआ ते कन्नै सस्ता बी ऐ ओह् थुआढ़े ताई मेरे स्हाबै ओह् ठीक ऐ नेईं तां उस थमां बगैरा होर बी मते सारे सीमैंट न अगर तुस होर बी लैना चांह्दे तां तुस सनाई सकने मैम जी टैम निं ऐ हून छे सत्त सौ रपे तक ऐ छे सत्त सौ रपे तक ऐ अगर तुस अगर तुस अगर तुसें लैना तुस साढ़े नै कंटैक्ट करी सकनी आं ऐसी कोई गल्ल निं ऐ और बड़ी अच्छी क्वालिटी दा सीमैंट ऐ जां कोई एह् बी निं ऐ अग्गें हंडने आह्ला अगर तुस लैग्गियां तां ओह् हंडने आह्ली चीज ऐ एह् बी निं ऐ कि तुस अज्ज लैता ते कल्ल खराब होई गेआ ते अगर तुसें लैना ते तुस होर बी लोकें गी आक्खी सक्कनियां साढ़ी कोल बीएमसी दा बी ऐ अम्बुजा शा बगैरा होर बी हैन साढ़े सीमैंट दी बजह् कन्नै जेह्ड़ी चनैनी नाशरी टन्नल ऐ हिन्दोस्तान दा सारें शा बड्डा टन्नल उत्थै बी इसदा यूज होए दा अगर तुसें ई जकीन नेईं होंदा तुस कुतै बी सर्च करी सकनी आं अम्बुजा दी वैबसाईट उप्पर जाई सकने आं अम्बुजा इक हिन्दोस्तान दी इक ऐसा सीमैंट ऐ जित्थै जित्थैहंडाई दे कन्नै कन्नै दाम उप्पर बी मिली जंदा अगर तुसें लैना होग ते तुस साढ़े नै कंटैक्ट करी सकने ओ कुसलै बी ऐसी कोई गल्ल निं ऐ ते कन्नै तुसें बाकी लोकें ई तुस आक्खी सकने ओ कि इस दकाना उप्परा शैल सीमैंट मिलदा अगर तुसें चाहिदा होग तुस कंटैक्ट करी सकने ओ ठीक ऐ मैम जी अम्बुजा डब्लयूडब्लयूडाट अम्बुजा डाट काम